हेलो महेश भईया बात कर रहे हैं भईया मैं सुनीता बोल रही हूँ मैंने अपनी नानी के घर भोपाल जाने के लिए कैब बुक की थी लेकिन मेरे पड़ोस वाले भईया को किसी कारण के किसी कारणवश अचानक बैतूल जाना पड़ गया है तो मैं उनके साथ ही बैतूल तक आ जाऊँगी आप मुझे मुलताई लेने के बदले बैतूल लेने ही आ जाना बस स्टॉप पर बैतूल के लेने आ जाना भईया प्लिस अपने टाइम से आ जाना मैं दस बजे तक बैतूल पहुँच जाऊँगी और आप भी मुझे दस बजे तक बैतूल के बस स्टॉप पर लेने आ ही जाना क्योंकि मेरी नानी की तबियत बहुत ज़्यादा खराब है और उनके सिवाय मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है मुझे उनका ख्याल रखने के लिए वहाँ पहुँचना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊँगी भईया इसलिए मुझे उनका ख्याल रखने के लिए वहाँ टाइम से पहुँचना बहुत जरूरी है भईया आप भले थोड़े पैसे ज़्यादा ले लेना पर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप ठीक दस बजे बैतूल बस स्टॉप पर पहुँच जाना